भारत में सबसे बड़ी दुर्गा पूजा है सबसे बड़ी छुट्टी उसमें दस दिन की रहती है दस दिन हमलोग खाना नहीं खाते हैं फल फलिहारी पर रहते हैं दुर्गा माँ को कलश कलश बैठाते हैं पाठ करते हैं पूजा पाठ करते हैं दिनभर कर करके फिर रात को हल पूजा पाठ कर करके तो इसके बाद अपना आश्रम करते हैं सबसे बड़ा दुर्गा पूजा का यही छुट्टी का त्योहार है भारत का और भारत में सबसे बड़ा उसके बाद बिहार में सबसे बड़ी छठ पूजा है बिहार में सबसे बड़ी छठ पूजा है छठ पूजा में हमलोग चार दिन की छुट्टी रहती है चार दिन में पूजा पाठ की सब तैयारी करते हैं गेहूँ को धोना कूटना कद्दू को तैयारी करना तेल सब सरसों को तैयारी करना पूजा पाठ को फल फूल को जुटाना तो इसके बाद एक रोज कद्दू भात करते हैं एक रोज भूखे रहते हैं दूसरा रोज फिर छठ करते हैं तीसरा रोज फिर उसको हमलोग को अथी बहुत है यह खरना होता है चौथा रोज में फिर हाथ उठता है पाँचमा रोज में फिर पारण करते हैं तो इसके बाद अपना प्रसादी जो होता है छठ पूजा को बाल बच्चा को वितरण करते हैं तो इसके बाद बच्चा लोग खाता है पर प्रसाद उरसाद यही इस बीच में कुछ नहीं उसमें सारा चीज़ नया वस्त्र हमको हमलोग को होता है नया सामान लेना पड़ता है बहुत डर से रहना पड़ता है जो क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा कुछ भी बच्चा लोग कर दिया बिगाड़ दिया तो मुख उजला हो जाता है हाथ उजला हो जाता है पैर उजला होता है कुछ शरीर में कुछ तरह का कष्ट हो सकता है हो जाता है इसीलिए हम बहुत मानते हैं बहुत डर से भय से रहते हैं पानी भी पीते हैं डर डरकर को इसलिए छठ पूजा हमलोग को बिहार के लिए बहुत बड़ी है